में जेह्का मतलब इक्क रेस्टोरेंट च जन्नी आं ते मतलब ओह् जेह्का डिलवरी बॉय होंदा उत्थुआं जोह्का मतलब असेेंगी रुट्टी पाइयै दिंदा ते ओह् साढ़ा फोन नेईं चुक्का दा ते असें ओह्दा पता लैना कीऽ भई ओह् कीऽ निं चुक्का दा ते असें पता करना ते में केह् करना की में सब तू पैह्लें की उस बंदे कोल जाना नुहाड़े पुच्छना कि तुस कीऽ निं चुक्का ना फोन जां तू बिजी आं केह् गल्ल बात पैह्ली गल्ल में उसी एह् पुच्छनी अगर ओह् तां बी निं चुकदा फोन मेरी गल्ल सुना दा पर मिगी ओह् साईडौ करा दा ते में केह् करना नुहाड़ा जेह्का उत्थें दा मालक होग ओह्दे कोल जाना जां में उसी डरैक्ट फोन करियै सारी गल्ल सनानी की अगर तुसें एह् बंदा रक्खे दा ते एह् फोन कीऽ निं चुक्का दा केह् गल्ल होई दी जां कोई प्रॉब्लम ऐ तां बी दस्सो जां कोई फर्क ऐ जां तां बी साढ़ी गल्ल नेईं मनदे ओह् भी असें उं'दे पर एक्शन लैना पौंदा कि पुलिस बगैरा गी सनाना पौंदा कि अगर इ'नें इत्थें रेस्टोरेंट खोह्ले दा ते भी एह् असेंगी स्हेई रिस्पांस कीऽ निं देआ दे कीऽ असेंगी स्हेई ऑनसर कीऽ निं देआ दे कि अस उ'नेंगी फोन करा नै ओह् साढ़ा फोन गै निं चुक्का दे ते उंदा गै फायदा उप्परा इ'नें साढ़े म्हल्ले गै खोह्ल्ली दी ते प्ही बी साढ़ी गल्ल नेईं सुनदे प्ही असेंगी रोह् गै चढ़ना भी असें एक्शन लैना गै